हमरा आओर सभमे बहुत सा विध बेवहार होइ छै कपड़ा लत्ता किनैके लिए समाजके बोलैके लिए किनैके लिए बाराती अएलाके बाद ओकरा सुआगत करैके लिए जकरा जइसन सामर्थ छै ओइसन भोजन तैआर करैके हइ कुटुमके सुआगत करैके लिए हमरा सभमे विध बेवहार छै भगवानके पूजा करैके लिए मटकोर होइ छै आम महुआ बिआहल जाइ छै जोग बेसाहल जाइ छै ईसब होलै हमरा सभमे विध तऽ ईसब करिके तब लड़कीके शादी विवाह होइ छै शादी विवाह होलाके बाद

दै छै नहि छै सामर्थ जे सकै छै ओतना कुटुमके सुआगत करल जाइ छै गोतिआ समाजके कहल जाइ छै गोतिआ समाज शामिल रहै छै एहिमे कुटुमके सुआगत करैके लिए कुटुमके विदा करैके लिए गोतिआ समाज साथ साथ रहै छै हमरा सभमे विध बेवहार होइ छै भगवानके पूजा करै छै मटकोर होइ छै आम महुआ बिआहल जाइ छै लड़का रहै या या लड़की रहै लड़कीके होइ गेलै बिआह शादीमे बर बाराती अएलाके बाद समाज लोकके शामिल होइके रहै छै सुआगत करैके लिए जतना